اتر پردیش میں خبر رسانی سے متعلق بڑی پالیسیاں اور اخلاقیات کے اصول وہی ہیں جو مجموعی طور پر بھارت میں صحافت کے پیشے کے لیے قائم ہیں یہ اصول ذرائع ابلاغی کی ابلاغ کی ذمےداری شفافیت اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ذیل میں ان اصولوں کی وضاحت کی گئی ہے درستگی درستگی خبر رسانی کا سب سے اہم اصول ہے اتر پردیش کے ذرائع ابلاغ کو اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ خبریں نشر کرتے وقت معلومات کی مکمل جانچ پڑتال کریں غلط اطلاعات یا مبالغہ آرائی سے بچنے کے لیے حقائق کی تصدیق ضروری ہے یہ اصول کی اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عوام کو حقیقی اور مستند معلومات مل سکیں غیر جانبداری غیر جانبداری ایک اور اہم اصول ہے جس کی تعمیل ذرائع ابلاغ کو کرنی ہوتی ہے اتر پردیش میں میڈیا کو سیاسی یا مذہبی تعصبات سے آزاد رہ کر خبروں کو پیش کرنا چاہیے غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی خبر یا رپوٹ میں کسی خاص گروپ پارٹی یا فرد کی طرفداری نہیں کی جانی چاہیے اس کے بجائے تمام متعلقہ فریقوں کی آرا اور بیانات کو برابر جگہ دی جاتی ہے تاکہ عوام خود اپنا فیصلہ کر سکے آزادی آزادی صحافت ایک بنیادی اصول ہے جس کا مقصد ذرائع ابلاغ کو آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دیتا ہے بغیر کسی حکومتی دباؤ یا مداخلت کے اتر پردیش میں جیسا کہ باقی بھارت میں صحافیوں کو آزادانہ طور پر تحقیق کرنے مسائل کو اجاگر کرنے اور عوامی مفاد کی خبروں کو نشر کرنے کی آزادی حاصل ہے تاہم اس آزادی کے ساتھ ذمےداری بھی منسلک ہے کہ خبروں کی اشاعت یا نشریات میں کوئی خلاف ورزی نہ ہو جواب دہی جواب دہی ایک اہم اصول ہے جو ذرائع ابلاغ کو اپنی غلطیوں کے لیے جواب دہ بناتا ہے اگر کوئی خبر غلط ثابت ہو جائے یا کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچے تو میڈیا کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کی تصحیح کرنی چاہیے اتر پردیش میں بھی ذرائع ابلاغ اس اصول کی تعمیل کرتے ہیں تاکہ عوام کے اعتماد کو برقرار رکھا جا سکے پیشہ وارانہ اخلاقیات صحافیوں کے لیے پیشہ وارانہ اخلاقیات کی پاسداری ضروری ہے اس میں رشوت خوری مفادات کا ٹکراؤ اور معلومات کی خفیہ رکھنا شامل ہے اتر پردیش کے صحافیوں کو اپنے پیشے کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے اتر پردیش میں ذرائع ابلاغ کی پالیسیاں اور اخلاقیات وہی ہیں جو بھارت میں مجموعی طور پر صحافت کے لیے قائم ہیں یہ اصول ذرائع ابلاغ کی معتبریت اور عوام کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں اور ان کی تعمیل صحافت کے پیشے کے ساتھ پیشے کی ساکھ کو مضبوط بناتی ہے